چار نومبر انیس سو ساٹھ بائیس فروری انیس سو باون اٹھارہ جولائی انیس سو چھہتر اٹھائیس فروری انیس سو اسّی بائیس اکتوبر انّیس سو پچاس